हमर गाँवमे बहुत एहेन बच्चा सब छथिन जे कि उच्च पढ़ाइ करैके कोशिश करै छथिन जेकरा लिए ओ साइन्स सब्जैक्ट राइखके डिल्ली या कोटा जाइ छथिन जेना कि कोटामे बाइलोजी किताब पढ़ै छथिन एण्ड डॉक्टर बनै छथिन आइ बिहारमे शिक्षा बहुत कमी भऽ रहल छनि इसकुलमे पूरा व्यवस्था नहि दै छथिन जेना कि खेलकूद पढ़ाइ लिखाइ इत्यादि चीज मऽ कोनो सहायता नै करै छथिन बच्चा लोक घरे से अपन काम कऽ पढ़ै छथिन झंझारपुरमे कॉलेज डिग्री प्राप्त कऽ सब दिल्ली जाइ छथिन पढ़ै लए गाँवमे बहुत एहन काम छनि जे कि पैढ़ लिखके बच्चा नहि करै लए कोशिश करै छथिन जेना कि मिस्तरी पेन्टिंग बनेनाए बिजली काम आओर बहुत किछु एहन काम यऽ जे नहि कऽ सकैत छथिन जादातर बच्चा दिल्लीमे रहैके कोशिश करै छथिन जे से कि ओ नीक पढ़ाइ कऽ सकी आओर ओतऽ जाकऽ अपन भविष्य बढ़िऑं ब ना सकी के कारण गाँवमे उच्च शिक्षा उपलब्ध हेबाक जरूरी छै